गोदो गोदायनिफ्रायनो गामियारि ओनसोलाव सोलोंथाइया आंखाल सोलोंथाइनि बिथिङाव नोगोरफोराव गोबां जौगासिननाय गामियारि ओनसोलनिफ्राय गामिफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनाय हाग्रायाव मैहुर खालामनाय फालांगि आबाद मावनाय बेफोरावनो बांसिनै सोलिबोनानै जिउ खुंबोनायमोन आरो बिसोरो सोलोंथाइनि बिथिंनि फारसे गोसो होआमोन गोदो गोदायनि गामियारि ओनसोलफोरा बांसिन बेमार आजारफोर जायोमोन थेवबो बिसोरो हस्पिताल आरिफोराव थाङामोन बिसोरो बांसिन खोमसि फोथायनाय दंमोन खोमसि फोथायनाय बिसोरो अजानाव थाङोमोन लोमजायोबा बिसोरो अजानाव नायोमोन अजाया मुलि जाहोयोमोन बा गोबाङानो अब्बा बेरामा हामोमोन आरो गोबां बेरामा हामामोन बिसोरो बिसोरो बिदिनो आरो सोरबा बि मिन्थियै बेराम आजाराव गो आलादा मुलि मोनजायोब्ला सुबुंनि जिउआ ख'हा जायोमोन बेयाव बिसोरो गाज्रि फोथायनायसो सानोमोन गुबुन गोदोनि दिनाव खाना फोथायनाय दंमोन दायना आरि मानसिया मानसिखौ जायो होननानै फोथायनाय दंमोन बिसोरो सोलोंथाइनि आंखालाव बिसोरो बिदि जानांदों आरो खोमसि फोथायनाया थाबोदों दा लासैनो एसे जौगाबोबाय नोगोरारिफोरजों रुजुनायाव जोंनि कक्राझाराबो इसे जौगाहांबाय देभलप जाहांबाय गामि आरो गामिफोराबो दंबावो खना खनला बिसोरो बिसोरो बांसिनै दाबो बिसोरनि साननाय हनाया बांद्राय देभलप जायाखै आरो ओमफ्राय दा नोगोरनि साननाय हनायजों गामिनि साननाय हनायजों फारागा बेनो बिसोरो दाबो गोदान गोदान टेक्नल'जि युज खालामनो मोनाखै गामिनि मानसिफोरा गोदो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो बांसिनै मबाइल नेटवर्कनि जिनिसफोरखौ बांसिन मिथिफेरैबो दंमोन नालाय दा लासैसो जौगानाय जाबाय दा गामियारिनिफ्राय लासैनो जौगाहांबाय नोगोराव मानसिफोरा थाफैनो लाबाय दा गामि आरो नोगोर एसे सोलायनाय फैबाय आरो